मां पंहिंजे डांस जी कला जेकी मुंहिंजे दिमाग़ में मतिलबु हिकु अहिड़े तरीक़े सां घुसियलु आहे की मां हुनखे वर्णन या उनखे बयानु नथी करे सघां मां पंहिंजे डांस जी कला जो अभ्यासु करे करण लाइ मां पंहिंजे मां पंहिंजे हिकु सिंधी लेडीज़ क्लब जो निर्माण कयो आहे जंहिं में मां हर महिने में हिकु न हिकु हिक न हिकु फ़क्शन कंदी आहियां ऐं उन फ़क्शन में उहे सिंधी लेडीज़ जेके सोरहां सौ सिंधी लेडीज़ आहिनि सौ उहे बि उन में पार्टीसिपेट करे डांस सिखंदियूं आहिनि ऐं असां बि डांस सिखंदा आहियूं ऐं असां उन रस्ते डांस जी प्रेक्टिस करे करे उन में ॾाढो ई सुधारु कयो आहे ऐं उन में सुधारु कर्त करे रहण लाइ पंहिंजे पाण खे प्रेरित कंदा रहंदा आहियूं ऐं अॼु हिकु डांस जो ॾाढो सुठो फॉम ॾाढो ई सुठे तरह असांजो सिंधी लेडीज़ क्लब में सालियानो जलसो पेश थींदो आहे उन में तव्हांखे ॾिसण लाइ मिली सघे थो